जोंहा बर' रावखौ मोजाङै लाखिनांगौ बुहुमाव गेरेमसा खालामनांगौ आरो बेनि बेनि अनगायै जोंहा गावनि राव हारिमु थुनलाइखौ सिबिनो बावनो नाङा आरो जोंहा थुनलाइ दंखायो थुनलाइ थुनलाइ दंखायो थुनलाइआ जाबाय राव हारिमु फोथांनानै लाखिनाय जोङो बर' बर' हारिया जोंहा गाव गावनो थारमाने दख'ना गाननानै गाव गावनो गामसा गाननानै बर' हारिखौ मोजां गेरेमसा खालामनाया जोंनि बिबान आरो बे बिबानखौ जाहाथे बयबो फालियो फालिनानै फालियो आरो जोंनि बर' हारिया जेरावखि थाङा मानो सिख्लायानो जा सेंग्रायानो जा बोरायानो जा बुरैयानो जा दिल्ली थां इंलेण्ड थां अस्ट्रेलियायाव थां जों बेफोराव जोंनि हारिनि राव हारिनि हारिमुखौ जों खिथानो हानांगोन अब्लासो जोंनि बर' हारिया जि समाव गेरेमसा महर लागोन आरो जों नों नों आङा दिल्ली बम्बाइ गिदिंनो थांनानै बर' बर'जों बर' लोगो मोनब्लाबो बर' रायज्लायाब्ला जोंनि मालायनि रायज्लायनानै खिथायाब्ला मालाय हारिनो बेवहाय जोंनि बर'आ गोदोलांगोन आरो बि गोदोयैनि थाखायनो जोङो जोंनि राव हारिमु थुनलाइ बेफोरखौ जोङो सिबिनांगोन लाखिनांगोन खोमथा गसंना लाखिनांगोन जोङो आरो बेखौ जोंहा लाखिनायाव जोङो गासै बर' हारिनिनो मोनसे बिबान आरो बे बिबानखौ जों जाहाथे साफ्रोमबो बर' माहारिया सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गथ' गथाय गासैबो जोङो बेखौ फोथांनानै लाखियो आरो जोंहा बर' हारि हिसाबै जोङो जोङो बर' हारि हिसाबै जोङो बाथौआनो जा ख्रिस्टियानानो जा हिन्दुआनो जा बेलेक हारि धोरोमआनो लायामानो बर' हारिया अब्लाबो जों जोंनि बर'नि गाननाय जोमनाय दामनाय देनाय सिफुं सुनाय सेरजा गंगोना दामनाय इफोरखौबो जोङो जों लाखिनांगोन जेरै जों बैसागुआव जेरै जों जों जेरै बैसागुआव खाम जथा सेरजा सिफुं जथा लानानै जों मोसायो दिन्थियो बेबायदिनो जोंहाबो जोंनि बर'नि कालचारफोरखौ जों मोजाङै मोजां लाखिनानै खिथानो हानांगोन दिन्थिनो हानांगोन जेब्ला कालचारा कालचारखौ खिथायो अब्ला गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफ्राबो जोंनि बर' हारिनि कालचारखौ नायो नायगोन अब्ला जोङो गुबुन हारिनि दख'ना सारि गाननानै गुबुन हारिनि जों ओइ गस्ला गाननानै जों जों थायोब्ला जानाय नङा जोंनि बर' हारिया बिदियाव गोदोलांगोन अब्ला जोंनि मानसियानो जेरावखि थाङा मानो इंलेण्ड थां लण्डन थां बेंगलर थां जापान थां चाइना थां बे दिल्ली मुम्बाइ जेरावखि थाङा मानो जोंनि बर' हारिया जोंनि बर'नि ड्रेस जि दख'ना गामसा आर'नाइ आर'नाइ गाननानै गाननानै जोङो गावखौनो गाव सिनायथि आं बर' होननानै सिनायथि होनांगोन इनिफ्राय जेब्ला जोंनि हारिया गेरेमसा जागोन अब्ला बै माखासे हारिया बुंगोन अ आसामावबो ओरैबायदि मानसि दङ बिसिनि कालचारा गोबां समायना गोबां मोजां बि बिसिनि रावआबो गोबां मोजां गोदै गोथाव मिलौदो होननानै बुंगोन बाखनायगोन अब्ला बेबायदिखौसो जोङो नाजानांगोन खालामनो जोंनि बर' हारिया जाहाथे जौगाखाङो गोदोसोनानै थाया बेबायदिनो जोंनि बर' थुनलाय आफादनि मानसिफ्राबो गोबां नाजागासिनो दं बर'खौ गोजौआव दैखोनो बर' रावखौ गोजौआव दैखोनो सनानि हांखो लिरनो मुंखौ लिरनो बेबायदि जोंनि बर' हारियाबो गोबां दावगालांगोन बेबायदि खालामब्ला आरो बेबायदि बिनिखायनो नों जेरावखि बर' हारि थायाथों मानो गावनि राव हारिमु कालचार बेफोरखौ बावजोबनो नाङा बावनानै जुदि गुबुननि गुबुनखौ सोलायनानै ड्रेस बायदिसिना गानब्लाबो जोंहा खहा दङ जोंनि जोंनि हारिमुखौ लाखिनो थाखाय जों बुंनो थांब्लाबो जोङो दख'ना जोंनि गामसा जोंनि आर'नाइ बेफोरखौ बर' सेंग्रा सिख्लाफोरा गाननांगोन बोराय बुरैफ्राबो गाननांगोन अब्लासो जोंहा मान मर्जादा मोनगोन बे मान मर्जादाजों लोगोसे जोंहा गोबां इज्जत मोनगोन गुबुन हादरनि मानसिफोरा बुंगोन जोंखौ जोंखौ आसामनि थागिबि मानसिफ्राबो सासे बर'फोर दङ बिसोरनि गाननाय जोमनाय बेसेबा मोजां बेसेबां समायना बेसेबां रमायना होननानै बुङो जेरैहाय जोंनि बागुरुम्बा मोसानाय बागुरुम्बा मोसानाया दिनै बेसेबांबा जौगालांबाय आरो बेखौ गोजौ थाखोआव दैखांनो नाजाबावनांगोन जोंनि लाइमोन लाइमोन गथ'फ्रा लाइमोन लाइमोन उन्दै उन्दै गथ'फ्रा बेफोरखौ जौगालांहोब्लासो जोंनि बर' हारिया जौगागोन जौगानो गोजौ थाखोआव गाखोलांगोन आरो बेखौबो जोङो जेब्लाबो बावनो नाङा आरो बावनायबो नङा बावनाय नङा आरो आं बयखौबो खावलायो जोंनि जोंनि बर' हारिनि मानसिफोरखौ सोरबा ख्रिस्टियानानो जा सोरबा बाथौ बा सोरबा हिन्दुआनो जा सोरबा ब्रह्मआनो जा बा सिब सिब शंकरानो जा गासैबो धोरोमाव थानाय जोंनि बर' हारिखौ आं खावलायनो लुबैदों लुबैयो आरो खावलायो जोंनि बर' हारिया गासैबो जों गाननाय जोमनाय ड्रेस गाननानै जाहाथे जेरावखि थाङा गानो ओंखारो दख'ना गाननानै ओंखारो होमब्ला जोंनि बर' हारिया जेब्लाबो गोजौ थाखोआव दावगालांगोन आरो गोजौ थाखोआव मोनहैगोन आरो जोंबो जोंबो जोंनि खर'खौ थिखांनानै जोंबो आसामनि जोङो थागिबि थागिबि जोंनि राव जा राव दङ थुनलाइ दङ हारिमु दं होननानै जोंबो खिथानो हागोन होमब्लासो जोङो साफा साफा बर' हारि होननानै सिनायजागोन नङाब्ला बेबायदि खिथायाब्ला जोंहा जोंनि राव हारिमु रायज्लायनानै खिथायाब्ला जोंहा जोंहा गोबां गोसोआव थागोन आरो जोंखौ दासिमबो जोंनो बे आसामनि असमियाफोरजों नासयगासिनो दङ नासय नासयनि गेजेरजों जों दावगानांगोन जोंनि दख'ना जोमनाय गाननाय जोमनायखौ जोमोब्लाबो जोङो गोजौ थाखोआव जोङो दैखांनो नाजानांगोन